ہماری اردو بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے ہم لوگوں کی اردو اگر پڑھائی نہ ہو تو ہم لوگ کی بیشک بہت کمزور رہتی ہے اردو میں جتنی بھی پڑھائی کریں بہت اچھی رہتی ہے جبکہ کتنا بھی ہندی ہو یا سنسکرت ہو پڑھ لو پھر بھی اردو کی پڑھائی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ تعلیمات اردو کی بہت بچوں کو ہو یا ہم لوگ ہو بڑے ہو جو بھی ہو اچھی تعلیمات ملیں گے اردو کی تو اچھی اردو پڑھائی ہوں گی ورنہ ہم سب کمزور ہو جائیں گے چاہے جتنی بھی ہو سنسکرت ہو یا پھر ہندی ہو پڑھیں پر اردو کی تعلیمات ہماری قوم میں ہونی چاہیے اور بہت اچھی طرح پڑھائی ہونی چاہیے کیونکہ اردو ہم لوگوں کی بیشک ہے اور اردو اگر نہ پڑھیں تو ہم لوگ اس کی بنا ادھورے ہیں کیونکہ اردو ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہی معنی رکھتا ہے کہ ہم اس پہ ہی جیتے ہیں اردو اگر نہ پڑھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اردو کے سوا ہم لوگ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے لیے اردو بہت زیادہ ہی معنی رکھتے چاہے جتنا بھی ہندی انگلس سے ہندی سنسکرت پڑھا لیا جائے پر اردو پڑھنا بہت ہی اچھی بات ہے اردو اگر نہ پڑھیں تو ہم لوگوں کا بیشک بہت زیادہ ہی کمزور رہیں گے پر کسی بھی طرح سے اردو بہت زیادہ ہی پڑھنا چاہیے